میں جو ہے کھو بہت کھیلتی ہوں اور مجھے پسند کھیلنے میں بہت مزہ آتا ہے اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے بہنوں کزنس کے ساتھ کھیلتی ہوں اکثر اور لوگوں لوگ بھی یہ کھیل سکتے ہیں اگر اپنے یہاں جس کے آنگن صحن بڑے ہوتے ہیں وہ آرام سے اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں